आमची गोंयची मुख्य भास म्हणल्यार कोंकणी ती आमच्या गोंयकारांक येवुंकूच जायी ती पयलीं पासून आमची कोंकणी चलत आयल्या आनी आमच्या सगळ्या घरांनी कोंकणी भास ही सगळीं जाणां उलयता ल्हान भुरगीं सुद्दा आमी जे घरांत घरांत आमी कोंकणी उलयतात ती पयली पयली लॅंग्वेज तांकां येता ती कोंकणी आनी मागीर अशी कोंकणीच तेंका समजोंक जाय अशें ना सगळ्यो भासो तांकां येवुंकूच जाय जशें की मराठी हिंदी किंवा तेंका अभ्यास सगळो सगळ्या लेंग्वेजींचो तेंकां अभ्यास आसता सगळ्यो लेंग्वेजी तेंकां शिकपाकूच जाय तातूंत ताणीं कोंकणी विसरूंक जायना